जी मेरा अनुभव यह रहा कि मेरा जो पहले कपड़ा आया था वो काफ़ी अच्छा था उसका नाप और उसकी बनावट काफ़ी अच्छी थी जब मैंने उसे पहन के देखा तो वो मुझ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा था और वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा जच रहा था और वो कपड़ा उसकी बनावट और उसकी सिलावट काफ़ी अच्छी थी और यही कि उसका रंग भी बहुत अच्छा था